मैंने कभी फ़िल्म कैमरा से सूटिंग नहीं की है क्योंकि मेरे पास वैसा कोई कैमरा नहीं है ना कि मेरे जान पहचान वालों के पास में भी वैसा कोई कैमरा है क्योंकि वो सब बहुत महंगे होते हैं और हर कोई उसको नहीं खरीदता है जोकि फिल्म सूटिंग करते हैं और आजकल की जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं वो सब ये सब कैमरा रखते हैं जोकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है लेकिन मैं ये बोलूँगा फ़िल्म कैमरा और सूटिंग कैमरा दोनों अलग चीज होते हैं फ़िल्म सूटिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है और और जो फ़ोटो उठाने के लिए आम आदमी डिजिटल कैमरा यूज़ करता है दोनों में बहुत कुछ अंतर है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्विचेस होता है बहुत कुछ सीखना पड़ता है उसको इस्तेमाल करने के लिए चलाने के लिए उसके बाद जाके उसको कोई चला पाता है ऐसे नहीं कि हर कोई जाके उसको फिल्म कैमरा को चला लेगा और उसमें काम कर लेगा लेकिन डिजिटल फ़ोटोग्राफी कैमरा बहुत आसान है और छोटा सा होता है उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं और उसको एक दो बार में ही हर कोई सीख लेता है और उसमें से आसानी से फ़ोटो निकाल सकता है जोकि फ़िल्म कैमरा में इतना आसान नहीं होता है और वो महंगा होने के बावाजूद हर कोई उसको इस्तेमाल करने के लिए डरता है क्योंकि अगर उसमें कोई खराब हो जाएगा और कोई दिक्कत आ जाएगा तो उसको भरपाई करने का डर ही रहता है हर कोई के मन में